असांजे ठाणे डिस्ट्रिक में वातावरण में त जाम ई फ़र्क़ु अची रहियो आहे जे असां पंहिंजे वॾनि खां पुछंदा आहियूं त उहे चवंदा आहिनि त भई जेके अॼु खां टीह साल पंजटीह साल अॻु जीअं मौसमु हूंदो हुओ उहो हुन खां हाणे जाम ई फ़र्क़ु थी रहियो आहे जीअं त गर्मी वधियलु आहे थधि जो कोई नामोनिशान ई काने त इहे सभु इनकरे ई थियो आहिनि जेको झंगल कटिया विया आहिनि ऐं ॿियूं बि जेके पोलुशन वधी रही आहे उन्हनि जे करे ऐं असांजे ज़िले में पाणी जेको ईंदो आहे उहो ईंदो आहे था बदलापुर डेम बारवी डेम जे ज़रिए हुन खां पोइ जेके असांजे इर्द गिर्द हायजीन खे वठी मतिलबु साफ़ु सफ़ाईअ खे वठी जेके ॻाल्हियूं पहिरियों घटि हुयूं हाणे छह अठ महीननि खां जाम ई सुठो सुधारो अची रहियो आहे ऐं हर रोज़ु अची करे मुनिस्पाल्टी जी गाॾी अची करे कचिरो खणी वेंदी आहे एरिआ खे साफ़ु करे वेंदी आहे पर अञा ताईं बि सौ टका उहा ॻाल्हि इंप्लीमेंट न थी आहे अॻे अगरि चालीह टका हुई त हाणे असी टकनि ते पहुती आहे पर अञा प्रशाशन खे हिनजे तर्फ़ां कमु करणु खपे ऐं अञा शहर खे सुधारणु खपे